सिंधी भाषा असांजी मातृभाषा आहे जे खे बचाइण लाइ असां सभीनि सिंधीयुनि खे कोशिश करणु खपे अगरि सां कोशिश न कंदासीं त असांजी सिंधी भाषा लुप्तु थी वेंदी ऐं सिंधी थी करे बि असांखे सिंधी जी पहचान मिलंदी न ऐं अचण वारा असांजा ॿार आहिनि उन्हनि खे पतो ई न पवंदो असांजे कोई पंहिंजी भाषा आहे जेके असां पाण में ॻाल्हाईंदा आहियूं उहो बि हिंदी ई ॻाल्हाईंदा तंहिं जे करे सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ ऐं उन खे अॻिते विकसित लाइ असांखे हर कोशिश करणु खपे उन जे लाइ असांखे पंहिंजे सभ खां पहिरयों शिरु पंहिंजे घर खां ई करणु खपे पंहिंजे घर में असां पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हायूं ऐं अॼु कल्ह छा थिए थो ॿार हॉस्पीटल में पैदा थियनि था ऐं पैदा थींदे हीअ माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि सों इंग्लिश में ॻाल्हाइनि था हलो हाय इहो सभु न करे असांखे शुरूआति जो आहे जींअ ॿार पैदा थिए थो उन खे पंहिंजी भाषा ज़रूरु सिखायूं असां पंहिंजी लैंगिविच पंहिंजी असां भाषा खां ॿार खे अवगत करायूं अगरि असां न कराईंदासीं त असांजा जो अ अचण वारा ॿार आहिनि उहे सिंधी कॾहिं ॻाल्हाए ई न सघंदा त शुरूआति पंहिंजे घर खां ई करणु खपे असां माउ पीउ फर्ज़ु आहे की असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी लैगिविच सिंधी भाषा या पंहिंजे सिंधी कल्चर जे बारे में सभु ॿुधायूं सिंधी धर्मनि जे बारे में सिंधी असांजो जेको इष्ट देव जेको भॻवानु झूलेलाल आहे उन्हनि जे बारे में ॿुधायूं उन्हनि जो जनम किथे थियो असां उन्हनि जे कहिड़ा कीअं उन्हनि जी असां पूॼा कंदा आहियूं सिंधी ॾिणु तहिंवार असां उहे सभु सिंधयुनि खे करणु खपनि ऐं असां पंहिंजे ॿारनि खे थी सघे त हिकु सिंधी भाषा जो हिकु जीअं स्कूलनि में अॼु कल्ह जीअं असां सिंधी स्कूलनि में सिंधी भाषा काने स्कूलनि में बि सिंधी भाषा जो हिकुनि सबजेक्ट असां रखूं जो असांजे ॿारनि खे सिंधी भाषा जे बारे में पहिचान थी वञे और जीअं किथे बि वञूं था असां पंहिंजे मिटनि में माइटनि में त उते सिंधियुनि में ई ॻाल्हायूं ऐं सिंधीअ में ई ॻाल्हाए करे पंहिंजी असां पहिचान ॿुधायूं असां कुझु बि पंहिंजी भॻवान जी पूॼा कयूं था उहा बि आरती सिंधीअ में ॻाइयूं ऐं जेके असांखे सिंधी मूवी ईंदी असां पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी मूवी ॾेखारियूं पइजी सिंधी जे असां कीअं असां पंहिंजे सिंध खे बचाइण लाइ असांजो स्ट्र्गल कयो आहे उहो सभु असां पंहिंजनि ॿारनि खे ॿुधायूं सिंधी भाषा ॾाढी सुठी ऐं मिठी भाषा आहे इन करे असां पंहिंजे ॿारनि खे ऐं वॾनि खे सभिनि खे इहा भाषा सिखणु खपे